असांजे सूरत में स्वास्थ्य जे लाइ हर अस्पताल ॾाढी सुठी तरह आहे उहे हर सेवाऊं सुठी तरह पूरे करे सघंदा आहिनि सुविधाऊं बि सभु सुठियूं तरह हूंदियूं आहिनि हर शेवा डॉक्टर सही तरह करे सघंदा आहिनि पर हर पर हरश हर अस्पताल थोरी महांगी आहे हिते नंढा वॾा सभु माण्हू पहुची नथां सघनि थोरा सिविल हॉस्पिटल आहे जो नंढी हॉस्पिटल आहे उते थोरी सुविधाऊं ऐं थोरी सफ़ाई घटि आहे सो इस्पतालि में सभु एॾा वॾा वॾी हॉस्पिटल में सेवा पैसा ख़र्चे पूरी नथा करे सघनि पर थोरी स्थानिक सूरत वासियुनि खे ज़रूरत आहे त इन तरफ ध्यानु ॾेई करे सभिनी जी नंढनि वॾनि जी पूरत करे सघनि इहा ई असांखे मन में इच्छाऊं आहिनि